देश बिदेश सऽ आदमी सब घुमय लए आबै छथिन आओर ओहिमे जे हइ से आबै छथिन तऽ आओर खर्चाके तऽ अन्त नहि छै खर्चा तऽ बहुत लगै छै जाहि सऽ आबै छथिन तऽ एतऽ घुमयके लिए पर्सनल गाड़ी चढ़थिन तऽ ओहिमे जादा खर्चा लगतै नहि लगतै आओर जाहि सऽ सरकारी गाड़ी ओहिसबमे तऽ कम खर्चा लगै छथिन आओर जाहि शसऽ पर्सनल गाड़ीमे अपन पाइ सऽ घुमथिन जाहाँ मर्जी ताहाँ ओहिसऽ बहुत्ते पैसा लगै छै आओर पहिले ठहरयके लिए तब होटलके ब्यवस्था पन्द्रह सऽ दो हजार रुपैआ लागै छै पन्द्रह सए रूपैआ रूम किराया भऽ गेलै आओर खानाके खाना जाहिसऽ एथिन तऽ खाना तऽ खयबे करथिन आओर वही खानामे तऽ दो सए अढ़ाय सए रुपैआ खानाके लाइगे जेतै ओ तऽ खानाके कभी भी पैसा लग लगबे करतै आओर सरकारीमे तऽ ओहिसऽ भी किछु ही मिलै छथिन वही से सरकारी सबमे नहि ओतेक होटलमे जायके खाना खेथिन तऽ ओहिमे पैसा लागबे करथिन आओर आब जाहिसऽ चिड़ियाँघर आर घुमथिन तऽ ओहिमे टिकट उकटके लिए तऽ पैसा लगबे करै छै चिड़ियाँघरके पैसा आओर आओर लगबै छै सिनेमा हॉल आर भेलै तऽ ओहिमे टिकटके पैसा लगै हइ घुमथिन तऽ पैसा लगबे करै छै आओर वही सबसे घुमयके लेल मन्दिर आरमे जयथिन तऽ मन्दिर आरमे जेत्ते घू घूमथिन आओर अलग से तरह तरहके बहुत बहुत सारा जगह हइ घूम घूमफिरके बहुत सारा जगह सब घूमफिरके अयथिन आओर जइसे भोजन ब्यवस्था ठार ठहरयके लिए तऽ होटल उटल छेबे करै होटल आरमे जाइसे होटलमे रहयके रहथिन आओर प्रतिदिन गाड़ी अपन करथिन तऽ घूमयके लिए तऽ ओ खर्चाके अन्त अन्त नहि छै पैसाके अन्त नहि छै जइसे बहुत सारा पैसा लागि जाइ हइ घूमे ऊमेमे तऽ ओहि सबसे फेर खानाके लिए भी बहुत सारा पैसा लागि जाइ हइ अब यही सबसे ए घूमय फिरय घूमयके दृष्टि से यात्रा करय केलिए पैसा लग जाइ छै आओर मन्दिर उन्दिरमे तो घूमयके लिए आओर सोचबे मे और जयसे और अल्लग बल्लग जग्घ पे सब घूमय छथिन तऽ वहाँ पे तऽ पैसा लगबे करतय